हाँ मैंने मैं सिंगर हूँ गाने गाता हूँ तो मैंने अच्छी मेंने कुछ लाइनें लिखी हैं तो उस लाइनों पर मुझे हमेशा मेरे दोस्तों मेरे माता पिता और मेरे दोस्त लोग जो रहते हैं और मेरे जो मिलने वाले हैं उस प्रतिभा के बारे में जानते भी हैं और मुझे शाबाशी देते हैं और मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं तो मुझे यकीन मानिए कि मुझे अच्छी फीडबैक मिली और प्रेरणा मिली और हमेशा अपने सिंगिंग को अपने शब्दों को कुछ अपने अच्छे शब्दों को ढालने का प्रयास करता हूँ और गाता हूँ और सभी को प्रसन्न करता हूँ